आजतक हमको सफल करने का अवसर मिला हम लोग लमसम दस पंद्रह आदमी मिल करके जो है सो विचार किए चले दिल्ली थोड़ा घूमा जाए दिल्ली घूमें और वहाँ जे जब गए कभी कभी हम लोग पूरे परिवार के साथ में भी थे और गाँव से भी दस आदमी दस लड़का गए थे घूमने के लिए दिल्ली गए तो वहाँ हम जो देखे सो एकदम गाँव कि तरह लगता था जो है जैसे कि लाल किला में गए लाल किला गए तो बहुत अच्छा लगा लाल किला के बाद जो है सो जामा मस्जिद गए जामा मस्जिद में भी बहुत अच्छा लगा इसके बाद इंडिया गेट गए वहाँ भी हमको बहुत अच्छा लगा इसके बाद जो है सो वहाँ पर जो है जहाँ जामा जामा मस्जिद से जब वहाँ से आगे बढ़े तो गए जहाँ पर ये संजय गाँधी और राजीव गाँधी का जो संस्कार हुआ था वहाँ इच्छा हुआ चले हमने तो वहाँ बहुत वन था और उस वन में जब हम लोग घूमते थे तब हम लोग को बहुत अच्छा लगा था और बहुत मतलब घूमने का बहुत ऐसा जैसे कि लगता था जो हम लोग गाँव में घूम रहे हैं और बहुत हम लोग को सबसे अच्छा जगह लगा हम को दिल्ली घूमने के लिए इसके बाद वहाँ से जब प्लान बना तो वहाँ से इच्छा हुआ हम लोगों को उस सवारी में कोई चले तो आगरा आगरा जब जाने की बारी हुआ तो वहाँ जब गए तो वो इतना काफ़ी ट्रैन में भीड़ था इतना ट्रैन में भीड़ था जो हम लोग जाने से असमर्थ हो गए थे फिर भी हम लोग कोशिश कर के जो है किसी तरह खड़ा हो कर के जो है सो आगरा गए आगरा जब गये तो वहाँ का ताजमहल देखे ताजमहल बहुत अच्छा लगा था हम को बहुत में शुक्रिया अच्छा लगा था ताजमहल देखने में और वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा बहुत ख़ुशी हुआ वहाँ का ताजमहल देख कर के जो बनाने वाले थे तो बहुत अच्छी तरह से बनाएँ और वहाँ का जगह भी बहुत धार्मिक जगह हम को लगा बहुत एकदम शांति प्रिय वातावरण लगा आगरा में और वातावरण भी बहुत अच्छा है जैसे कि कोई तरह का कोई अशांति नहीं है एकदम शांति से मतलब लगता था और हम लोग जैसे बहुत अच्छी तरह से घूमें फिरे वहाँ पर और नास्ता पानी वगैरह हम सब किए आगरा में देखने में हम को बहुत अच्छा लगा फिर उधर से घूमें तो सोचे चले और मथुरा में भी घूम लें नदी में वहाँ पर भी घूमें फिरे घूम कर जैसे जब ये हुआ फिर वहाँ से जो है सब हम लोग जो है सो इच्छा हुआ जो चले थोड़ा वृन्दावन में ही घूम लें जब आ ही हुए है तो चले थोड़ा वहाँ पर भी घूम ले वहाँ देखें तो बहुत प्रकार मूर्ति से सब बना हुआ था बहुत सज़ावट हुआ था और देखने में बहुत अच्छा लगता था हम लोग को सबसे अच्छा जगह लगा था जो है सो वृन्दावन बहुत अच्छा लगा था सब घूमते फिरते जब वहाँ से हम लोग का विचार हुआ जो अब घर चला जाए यहाँ बहुत अचीव हो गया था लमसम दस पंद्रह दिन लग गया था चारों बगल घूमने में फिर वहाँ से घूमते घामते हम लोग जो है सो घर आ गए और घूम फिर कर के जो है सो वहाँ से चले